पंज कंट्रियें दे नांऽ जेह्ड़ियां वर्ल्ड च आंदियां चाइना कनैडा बंगलादेश फ्रांस आस्ट्रेलिया होर बी बड़ियां सारियां होनियां पर जेह्ड़े मिगी नाम औंदे में उन्ने हारे